हैलो जी सर मुझे एक कंप्लैन करनी है आप पुलिस स्टेशन से बात कर रहें क्या सर मेरा हाल ही में अभी बैग खो गया है तो मुझे उसका कंम्प्लैन करना है सर नाम मेरा अरविंद जाट है बैग मेरा कल शाम को मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसके बाद से ही नहीं मिल रहा है मैं जयपुर से उदयपुर जा रहा था जी हाँ जी मेरे बैग में मेरे जरूरत का सारा सामान था उसमें मेरे आई डी कार्ड्स भी थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें मेरे दो हजार रुपए भी रखे थे अब सर मैं तो रात्रि में सफर कर रहा था अब ऐसे मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ

जी हाँ जी इस फिर इस कंप्लैन में आप जैसे कि इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट मेरे से ही बात करोगे या पैसेन्जर से से भी बातचीत करोगे वहाँ पे जी हाँ जी सर उसमें मेरे बहुत ज़्यादा एमर्जेंसी डॉक्यूमेंट्स थे सारे आई डी कार्ड थे तो इस वजह से मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है और उसमें मेरे पैसे थे दो हजार और उसमें कपड़े भी थे मेरे एक जोड़ी जी तो सर मेरी समस्या जैसे कब तक समाधान हो जाएगी इसका कब तक आप बता सकते हैं तो सर चार पाँच दिन तो ज़्यादा हो जाएंगे ना क्योंकि उसमें मेरे आई डी हैं तो उनके बिना तो मुझे कहीं पे एंट्री भी नहीं दे रहे हैं हाँ जी सर ऐसा कीजिए आप जल्द से जल्द जितना हो जाए उतनी जल्दी तो मुझे जब तक के लिए आप कोई कोई मूल दस्तावेज़ बना के दे सकते हैं जिससे कि मुझे कहीं पे एंटर करने से रोका नहीं जाए की हाँ वास्तव में इसका आई डी खो गया है ऐसा कुछ

हाँ जी क्या है कि सर अब मेरे पास जैसे मेरी मूल आई डी तो है नहीं तो यदि मेरी मूल आई डी की यदि डुप्लीकेट आई डी मिल जाए तो उससे मुझे एंट्री तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं बिना मूल आई डी के मुझे एंट्री ही नहीं दे रहे ठीक है सर मैं आता हूँ दोपहर को आ जाऊँ सर ओके सर